मांखे शुरू खां ई वठी काई शइ खे ठाहिण जी संभालण जी सुठे रूप सां ओ से सजाए करे रखण जी ॾाढी हिक प्रबल इच्छा रही हूंदी आहे जंहिं खां मां चवंदो आहे कि इहो हर कमु माण्हू करे सघे थो ज़रूरी नाहे कि कंहिं वटि हर कुझु सभु शइ हुजे जंहिं माण्हू पंहिंजे घर खे सजाए सवारे सघंदो आहे साफ़ु सफ़ाई रखे करे बिल्कुलु गंदगी खे हटाए करे हिकदमि हर जॻह खे साफ़ु सुथिरो रखे करे जेकी शइ तव्हां वटि आहे जेको शइ तव्हांजे घर में लॻे थो कि तव्हां हिनखे सजाइण जे लाइ रूप में हर कंहिं जी पंहिंजी हिकिड़ी जॻ हूंदी आहे हिकिड़ियो ऐं हुन जो पंहिंजो रूप हूंदो आहे जेको उहो हुन जॻह ते खणी बि ईंदो आहे सुठे नमूने हुनखे सजाए बि ईंदो आहे त ज़रूरी काने कि अॼु जेके माण्हू पेंटिंग वठी करे अचे तॾहिं घर में लॻाए पेंटिंग ठाहे करे बि माण्हू घर खे सजाए सघंदो आहे कुझु कपिड़नि जा बि कमु माण्हू करे करे हुनखे सजाए करे पंहिंजे घर खे साफ़ु सुथिरो और सुहिणो करे सघे थो